असांजो कम्पयूटर ऐं लैपटॉप यदि ख़राब थो थी वञे त उन कंपनीअ में वञी करे असां पंहिंजो कम्पयूटर ऐं लैपटॉप ॾेखारींदासीं फोन सैमसंग जो हुजे त फोन सैमसंग कंपनीअ में खणी वेंदासीं ऐं हुननि खे पंहिंजी असां फोन ॾेखारींदासीं हूअ असांजी फोन ॾिसी करे असांखे उनजो समाधान कढी करे ॾींदा आहिनि ऐं हूअ फोन असांखे ठाहे करे ॾींदा अहिड़े सुठियूं सुठियूं कंपनियूं बि आहिनि